गोदोनि दिनाव आं उन्दै समाव मा बादि डेब्लापमोन बेखौ आं होननाय नायसै आं मोनबोनायाव आंनि आइआ आंखौ सानसेखालि माबायाव बै मोनसे क'क्राझारनि साहाथिं तिनालिनि सानजाहा खालिफुख्रि होननायाव आंखौ आंनि आइआ आलासि जानो लाबोदोंमोन ओरैबादि गारि गैया मथर गैया थाबाय होबोदों आइआ आंखौ फुंनिफ्राय ओंखारनानै खालिफुख्रियाव आइनि खुरमा बंस'नाव आलासि जानो होननानै लांनो लाबोदों आंनि आइया आंखौ ओरैबादि उन्दैयाव ओरैबादि थाबायदों थाबायदों थाबायहोबोदों आंनि आइआआंखौ फुंनि माबानिफ्राय सातथानिफ्राय बेला माबानि एगार'था बार'थासोसिम थाबायहोबोदों आंखौ आं बेबादि थाबायबोनो मोनदों आरो आंनि आइआ आंखौ लानानै फैदों बेहाय खालिफुख्रियाव आमफ्राय मथर गैया गारि गैयामोन बे समाव गामिजों गारि मथर गंसे खारा दङ बिदिनो मोनफा मोननै रिखसा फोर आमफ्राय मोना मथरफ्राबो टाइम मथे खारनाय नङाबा मोना बबेजोंबा लामाजों बबेबाजोंबा खारा मालाय लाइन गिदिर गिदिरजोंसो खारो बिनिफ्राय आंखौ आइआ थाबाय होबोनायनि आं ओरैबादि लोमजादोंबो आथिं आखाइबो साजोबदों आरो गोदो हाबा जानो थांबाबो हिन्जाव दोनलांनाय बा बबेहायबा हाबा जानो थांबाबो थाबाय थाबायसो दोनलांगौमोन आं मोनथिनायाव आरोखि बबेबा ससे बिसिबांबा गोजान गामि थांनानै थाबायै थाबायै दोनलां नांगौ थाबायै थाबायै फैफिननांगौ हाबा जानो थांबाबो गारि मथर मोनामोन आगोलाव बिदिनो रिखसा फ्रा गंफा गंनै मोनो जेनबा बबेहायबा हाथाय जानो थांबाबो जेनबा आं उन्दै समाव माबायाव दतमा भालुकमारियाव जनम मोनदोंमोन आरो भालुकमारिनिफ्राय बनरगावसिम हाथाय जानो फैबाबो थाबायनांगौ भालुकमारिनिफ्राय दतमासिम थांबाबो थाबायनांगौ दा खिन्थु जेबो सिन्था गैला ओरैबादि गारि मथर मोनो जोबनो थांला आरो दा आगोलावथ' बिदिनो रिखसा फ्रा गंफा गंनैल' दंमोन दा मथरबो जोबनो थांला गारिबो जोबनो थांला थाखा फैसा थाबानो जायो आरो दा बयनिबो आखाइयाव थाखा फैसा थाबानो सोरनिबा लामा ससेबानो गाखोबानो बिस थाखा गाखोबानो थ्रिस थाखा गाखोबानो एकस' थाखा गाखोबानो सल्लिस थाखा जाजोबबाय आरो दा जोंथ' गोदो ससेआव थाबाय नाङोसोमोन दाथ' गाखोबानो गारि मथर थाबायबानो ससे लामाखौनो न'सिम बाबो थाबाय नांला न'निफ्रायबो थाबाय नांला गासिबो गारि मथर जाजोबबाय आगोलावथ' बिदिनो मथर गारिखौनो नेबाबो मोनामोन नेबाबो ओरैबादि नारथार लायनाय नारा नाथार गसं लायबाबो आथिं होनो लामा मोनलाय लायै गाखोनाङोमोन गोदो लाइन बास फोरखौ नेबाबो मोनै सान मोनालायनाय नेबाबो मोनै मोनबाथ' मोनबाय मोनाबाथ' गैला केन्सेल जाबाय बे बायदिमोन आरो आगोल समाव दानि समावथ' ओरैबादि मोजां जाजोबबाय गारि मथर ससे लामा थांबानो मोनबाय आरो जेनोबा न'निफ्राय ओंखारबाबो मोनबाय अबावबा अबावबा न'नि एसे थाबायनानै मोनबाय बा बेथारि मोनबाय अथ' रिक्सा मोनबाय गासिबो मोनजोबबाय दंनाय मानिखौ मोनजोबबाय बेनोसै आरो